जूनागढ़ में पर्यटन स्थल आहिनि जाम आहिनि ऊपर कोट आहे म्यूज़ियम आहे ऐं भवनाद गिरनार आहे ऐं हुते तर रोपवे जी सुविधा थी विया त थोरो जाम थी वियो आहे प्रख्यात बि थी वियो आहे ऐं पर एॾी माण्हुनि खे जानकारी कोन्हे का जो हिते अचण घुमण त हिते जूनागढ़ में अचनि त हुननि जे लाइ हुननि खे पहिरीं पहिरियूं त सुविधाउनि खपंदी हुई की ॿई रोडनि जूं जे रहण जूं जे खाइणु पीअण जी हुजे होटलुनि हुजे त उहे सुविधाऊं आहिनि हुन में न नाहे पर रोडनि जूं अञा घटि आहे सभिनी जा भवन ठहियल आहिनि पर सिंधी भवन कोन्हे ठहियल जेको ॿाहिरां अचे हुन खे हिक मन खे आथति थींदो आहे के न असांखे घुमणु वञिणो आहे त हुते सिंधियुनि जे लाइ कुझु सुविधा आहे त उहो सुन सिंधियुनि जो एॾी कुझु उहा कोन्हे का पहिरीं ॻाल्हि त भवनाथ पासे सिंधियुनि जो भवन ठहणु खपे ऐं शहर में बि किथे सिंधियुनि जी होटल आहे रहण जी सुविधा मिली वञे ऐं रोडनि जी अथसि या सभिनी खे थी लागू पए उहा सिंधियुनि खे नाहे ज़रूरी पर ॿियूं सुविधाऊं माण्हुनि खे जानकारी ॾियणी खपे जीअं के एडवरटाइज़ ॾियणी खपे के सभु को चवंदो आहे गुजरात अचो पर गुजरात अचो पर जूनागढ़ में हेॾी सुविधा नाहे पर्यटन स्थल आहिनि हुन में ॾाढो आनंद बि ईंदो आहे घुमण जो मस्त पर ॿियूं सुविधाऊं थोरियूं घटि आहिनि